جی ہاں ہمارے پاس ایسی خفیہ اجزائیں ہیں جیسے یہاں تو بہت کم لوگ کھاتے ہوں گے میں نے اکثر بومبے میں کھایا ہے اور دہلی میں بھی کہہ کر بنوایا ہے باورچیوں سے جیسے یہاں کے مشہور باورچی ہیں ببلو باورچی روزگران میں ان کے ایک بھائی ہیں حکیم باورچی جی ان کوگوں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے جیسے ایک کھانے میں جو اچھی ڈش ہے اسے کہتے ہیں چکن انگارہ اس کی ریسیپی سب سے الگ ہے مسالے وغیرہ اس میں بڑا عمدہ قسم کے ڈلتے ہیں پھر اس کو آگ کی آنچ پر نہیں بلکہ کوئلے جلا کر اس کو ایک برتن میں رکھ کے اس کھانے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے جیسے آپ نے اکثر روسٹیڈ کھایا ہوگا روسٹیڈ ہوتا ہے نہ چکن ٹکہ جی جی بالکل مزہ اس کے جیسا آتا ہے ابردست عمدہ سبحان اللہ